जोंनि बड'लेन्ड हालामाव गोबां दस्रा दस्रा आलादा आलादा भासा राइलाइग्राफोर थायो आरो बेयाव मोनसेल जाति गैया खि बर'ल' होननानै बड'लेण्ड होनोब्ला बर'ल' होननानै बेवहाय मोनसेल' जाथि मोना बेवहाय आलादा आलादा गोबां गुबुन गुबुन जातिफोर दङ जेरै राबा गार' हार्साफोर बेफोरबादि मेरला गोबां गोबां भासा राइलाइग्रा आलदा जाथिनि मानसिफोर दङ आरो बेवहाय बुंनो थाङोबा जोङो गोबां मानसिफोरजोंहाय गोबां समावनो आलदा आलदा भासा जोंहाय कमुनिकेट खालामनांगौ जायो आरो बेफोरावहायनो एसे एनै सोलोंनाय मानाय जायो आरो बेवहाय कक बरक आरो राभा बेफोरो गार आरो बेफोरो बर' जों एसे एखेहांआनो बुंजायो आरो खालि रायलायनाय आरो खालि ओंथिफ्राल' एसे आलादा जायो खिनथुबा बुंनाय स्थायेल माखासे ओंथिफ्राथ' एखेआनो जायो थ' बेफोरावहाय एसे रोंनाय मानाय सोलोंनाय सोलोंनाय मानाय बेबायदि जायो आरो गोदान गोदान बिदिनो भासा एक्सप्लर खालामनो लुबैयो बेबादि एसे एखेहां एखेहां खोनायोबा मालायलाय मिलायनाय मोनोबा रायलायनाय सोलोंलायनाय बेफोरथ' जाखायोआनो आरो जोंनियावहाय आरो बेल' नङा नेफालिफोर बाङालिफोर बिहारि बेफोरबादि मेरला आलादा आलादा जाटिनि थायो बेफोरावहाय एसे सोलोंदोंमोन आरो नेपालि सोलोंदोंमोन किनटुबा बारा रोंजोबाखै टेवबो एसे बुजियो गावनो आन्था एसे रोंनाय जायो आरो एसामिस बेफोरबादि राइलाइनाय मानाय आरो जोंनि आसामावहायथ' एसामिस आनो कम्पालसारि आनो बुंजायो फ्राययानो एसामिस रायलायो आरो बेवहायबो जों रोंफायो आरो रोंफायो मानि रायलाय नांगौ जायो जोङो सोलोङो रायलायनो लुबोयो बुजिनो लुबोयो थ' बेयावहायनो सोलोंनाय मानाय बेफोरो जायो आरो जोंनि बर'फोरखौ बर'खौबो बिसोरबो सोलोङो बिसोरबो सोलोंनो गोसो जायो सोलोङो जोंबो फोरोङोआनो बेबायदि आरो गुबुननि बासा जेरै जों गुबुननि भासाखौहाय सोलोंनो लुबैयो बुजिनो लुबैयो रायलायनो लुबैयो थ' बिसोरबो बेबाइदिनो जोंनिखौवहाय सोलोंफिननो लुबैयो आरो मा होनला जोंबो गावजोंगाव जोंबोथ' बर' रायलायो थ' बेखायनो बिसोरबो एसे बिदियावहाय सोलोंफानो मानो आरो लोगो थायोबा लोगो दोगो सोलोंनाय मानाय बेफोरो जाखायो आरो जोंबो फोरोङो गाव गावसोरबो गावसोरनिखखौ फोरोङो बेयावनो रोंलायनाय जायो आरो आरो बर'हाय जों बर'आवहाय लिरनो मोनो किन्टुबा जोङो ओरै हायार स्टादिस थाङोब्ला जों बर'नि लिरनो मोना खायसेयाव एसामिसनि थायो आरो फ्राययानो इंलिसनि जालाङो थ' बेबादियैनो जोङो बरनि अनगायैबो आलादा भासाखौबो सोलोंनो हायो